किछु आम गलती छै जे शुरुआतीमे तैराक सब करै छै जे भेलै कि मतलब शुरुए मे ओसब अपन पएर हाथके बेसिये झटका मारै छै जकर कारण ओकरा सबके तैराकमे थोड़ा कनिटा दिक्कत भए जाय छै से बेसी जोरसऽ पएर हाथ नहि हिलाबै के छै मतलब बहुत धीरे सॅं आराम सॅं जे अहाँके तैराकी एकटा कोनो एहन परसनके गाँवके राखै छैक संगमे जकरा तैराकी आबै के छै आर ओकरा सॅं ओकर मदद सऽ अहाँके तैराकी जे छै से ओकर नजरमे अहाँके सिखय के छै आ पानिसॅं भय करयके जरूरत नहि छै किएकि बहुत लोक जिन जिनका पानिसॅं भय होइ छै से पानि भेलै जेना अपना सब जमीनमे चलै छी ओनाहिये पानिमे तैराकी होइ छै आर तैराकी हॅं कनिटा मुस्किल छै सिखैके लेकिन तैराकी अगर अहाँ सीखि जेबै से अहाँ बहुत मुस्किल परिस्थितिसॅं बचि सकै छी या अपन खुशी लए या फेर अहाँकए सीखि जेबय ओकर बाद मजो खूब आबय छै